नाच किंवा नृत्य जो आसा तो प्रत्येक मनशां मनशान भावना जागृत करपाची शक्ती दवरता आनी ती शक्ती मेळटा जो नाच करणारो आसा जो नृत्य कलेचो कलाकार आसा तेच्या हालचालीन तेच्या नृत्यान तेच्या मुखावयल्या भावनान त्या नृत्याच्या संगीताच्या तालार आनी तेच्या त्या संगताच्या प्रत्येक शब्द शब्द जेन्ना तो नृत्य कलाकार त्या संगीताची जी काणी आसा जे तो एक्सप्रेस करपाक सोदता किंवां ती भावना जी तो जागृत करपाक सोदता ती तो वेवस्थपणे करूं शकता जेन्ना तो आपले हालचाली ती तेज मुखावयली जी भावना ते हांसणें ते रडणें जें कितें आसा तें वेवस्थीतपणे जेन्ना तो त्या शब्द संगीताच्या शब्द शब्दाक तो जेन्ना ताल मेल दितलो तेन्ना ते वेवस्थीतपणे आमच्या ऑडियन्सान प्रत्येक मनशा मनशान ती भावना जागृत करपाक शकता